دوسرے سیاروں پر بیرونی زندگی ہے یا نہیں اس میں کچھ کنفرمیشن تو نہیں ہے لیکن سائن سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ کچھ گرہ ہیں کچھ سیارے ہیں جہاں پر زندگی ہو سکتی ہے زندگی گزاری جا سکتی ہے جہاں پر ہوا پانی کا جو ہے پتا لگایا گیا ہے ان میں سے چاند ہے منگل گرہ ہے اور اس طرح کے اور بھی گرہ ہو سکتے ہیں جیسے کہ ایلین کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ ایلین اگزشٹ کرتا ہے وہ کبھی کبھی زمین پر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی سیارے پر وہ جو ہے مقیم ہو اور زندگی گزار رہے ہوں ایسا سائنٹسٹ کہتے ہیں ہمارا کنفرمیشن تو نہیں ہے لیکن سائنٹسٹ کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر اگر زمین کے علاوہ ارتھ کے علاوہ اگر کوئی کہیں زندگی ہے تو اس کو کھوجا جا سکے اور اس پہ جو ہے زندگی لوگوں کو لے جا کر زندگی گزارا جا سکے تاکہ زمین کا جو ہے بیلینس بنا رہے